जेल्लै अ'ऊं निक्की ही कायदा दूसरी पढदी ही ते पढने गी अ'ऊं ही ते चौथी पंजमी बी अ'ऊं शैल पुजी गेदी ही तां बी अ'ऊं पढ़ने गी शैल ही जेहले अ'ऊं सतमी अठंमी पुज्जी ते अ'ऊं बिमार रौह्ने लगी बड़ी ते मिगी टाईफाइड होई गेआ ते अऊं अठमी बिचा फेल होई गेई ते में दबारा में फ्ही अठमी पढ़न लगी फ्ही चलो अठमी पास होई गेई फ्ही नौमीं पुज्जी फ्ही दसमी पुज्जी फ्ही दसमी दे पेपर सेपर दित्ते फ्ही इक रेही गेआ मेरा मैथ ते ओह् डैडी और लगे आखन कोई गल्ल नेईं बच्चा टैंशन नेईं लेआं किश नेईं होंदा तूं पास होई जाना मेरी स्हेली बगैरा सारे पास होई गे ते मिगी बड़ा मसूस होन लगा कि अऊं फेल होई गेई मेरा इक मैथ रेही गेआ चलो फ्ही में डैडी होरें फार्म भरेआ फ्ही में मैथ दा पेपर दित्ता फ्ही ओह्बी पास होई गेआ ते फ्ही ग्यारमीं बी पास होई गेई फ्ही टबैल्फ्थ बिच फ्ही में फर्स्ट आई अ'ऊं तां मिगी इ'यां बड़ा अपने आप च गरुर होऐ कि अ'ऊं पास होई फर्स्ट आई गेई आं तो फ्ही अग्गै मां प्यो ने फ्ही नेईं पढ़ाने दी कोशिश कीती नेईं पढ़ाया की के गरीब बड़े हे अस ते अपने घरै दे कम्म काज करदे रेह् फ्ही असें नौकरी दे फार्म बी लाए नेईं असेंगी नौकरी लग्गी तो फ्ही घरे आहलें केह् कीता फ्ही ब्याह कराई ओड़ेआ तो ब्याह कराई ओड़ेआ फ्ही इत्थै सौह्रे घर आइयै फ्ही सौह्रे इत्थै फ्ही सौह्रे घर आई गे फ्ही अस दो भैनां ते दो भ्रा ना अस ते भ्रा ते मेरे ते इक भैन दा ब्याह होई गेदा फ्ही सारे भैन भ्रा ब्होई गेदे अस ते भैन मेरी घर गै होंदी कम्म काज करदी ते जीजा होर मिस्त्री दा कम्म करदे ते इक मेरा बड्डा भ्रा गड्डी चलांदे ते निक्का भ्रा कम्पनी च कम्म करदे तां उं'दे बी शैल बच्चे बुच्चे होई गेदे ते मेरी बी ब्याह होई गेदा ते मेरे अग्गै बी दो बच्चे ते बच्चे गी हून बच्चे बी मेरे इक फोर्थ पढ़ा दा ते इक नर्सरी पढ़ा दी कुड़ी मेरी ते उ'नें बी शैल स्कूल सकाल भेजना पौंदा ते उं'दे बी टिफन बगैरा पैक करना पौंदे ते इत्थै सौह्रे आइयै फिर रुट्टी शुट्टी बी बनाना पौंदी की के उ'नेंगी पंसद सस्स सौह्रा गी अपने घरै आहला ओह् बड़ी पसंद करदे मेरी बनी दी रुट्टी कि नेईं कुड़ी दी रुट्टी शैल बनांदी ऐ ते उ'नें गी बड़ी पसंद दी मेरी रुट्टी बनाने बनी दी सारे जने आखदे शैल रुट्टी बनांदी ते बच्चे मेरे ना ते ओह् उनेंगी ट्यूशन लभाई दी स्कूला आई जंदे यूनीफार्म बगैरा खोह्लना फ्ही उ'नेंगी रुट्टी शुट्टी खलाना पौंदी फ्ही ट्यूशन भेजना पौंदे फ्ही उ'नेंगी ट्यूशनां दा लेई आओ ते घर दे सिस्टम तुसें गी पता बड़े होंदे ते फ्ही बच्चे सबेरे फ्ही स्कूल बच्चे त्यार श्यार करो फ्ही स्कूल भेजना पौंदे ते फ्ही त्यार करियै फ्ही उ'नेंगी स्कूल छोड़ने गी जाओ फ्ही लेने गी जाओ ते